ہیلو السّلام علیکم آپ طلعت آئس کریم شاپ سے بات کر رہی ہیں اچھا آپ کے پاس کون کون سی طرح کی آئس کریم مِل جائیں گی ویسے اچھا تو آپ کے پاس ہیو مور آئس کریم کی ایک چاکلیٹ ہوگی جی فائیو ہنڈریڈ ایم ایل کی چاہیے اور ونیلا کیک چاکلیٹ اور ٹین ڈبل چوکو بار کاسٹ آئس کریم یہ مِل جائے گی آپ کے پاس مجھے پرسوں تک چاہیے تو اِس کا مطلب پرائس کتنا ہوگا گیارہ سو تو آپ بہت زیادہ بتا رہے ہیں کم کر لیجیے ٹھیک ہے میں آپ کو آن لائن پے کر دوں گی اور آپ کے پاس ہوم ڈلیوری اویلیبل ہوگی دراصل بات یہ ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اگر ہوم ڈلیوری کروا دیتی تو زیادہ صحیح رہتا ٹھیک ہے میں آپ کو آن لائن پے کر دوں گی اور آپ سے بات کر کر اچھا لگا شُکریہ